असांजे दक्षिण दिल्ली इलाइक़े में असांजे मनोरंजन जे लाइ घणाई साधन आहिनि हिते सभई धर्म जा माण्हू रहंदा आहिनि हिन जे करे हुननि सभिनिन जे लाइ कुझु न कुझ आहे हिते लाजपत भवन आहे जिते तमामु सुठो सु सुठा सुठा प्रोग्रराम थींदा रहंदा आहिनि असां सिंधियुनि जे मनोरंजन जे लाइ भी हिते घणो कुझु आहे संत कवरराम मंदिर में सुठा सुठा प्रोग्राम थींदा रहंदा आहिनि ख़ासि तौर ते संत कवरराम जो जनमु ॾींहं ऐं शहीदी ॾींहुं ॾाढे धूम धाम सां मल्हायो वेंदो आहे